अच्छा सर ये ट्रैवल एजेंसी से बोल रहे हैं ना मैं अशीम अब्राहम बोल रहा हूँ खजराना इंदौर से सर मुझे एक सेवन सीटर गाड़ी की जरूरत है और मुझे जाना है इंदौर से ओंकारेश्वर मेरे को मेरे को वैसे महिंद्रा की मतलब स्कॉर्पियो चाहिए मुझे दूरी है लगभग अस्सी किलोमीटर दूरी है आपके पास आपके पास अवलेबल है स्कॉर्पियो अच्छा वो कंडिशन कैसी है बढ़िया है ज़्यादा पुरानी नहीं होना चाहिए हाँ ए सी वाली गाड़ी चाहिए भईया अच्छा क्या रूपये किलोमीटर के हिसाब से मिलती है सत्रह रुपये किलोमीटर ठीक है लेकिन जो है गाड़ी बढ़िया चाहिए और सात लोग हैं हम अच्छा आप मेरा जो नाम नोट कर लीजिए मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए अच्छा है ना अशीम कुमार अब्राहम और हाँ ट्रीपल सेवन टू नाइन वन टू नाइन नाइन जीरो अच्छा इसमें हॉल्ट हॉल्टिंग चार्ज लगते है क्या आपका हॉल्टिंग चार्ज नहीं है न अच्छा आदि हम वहाँ से कहीं और थोड़ा सा घूमने जाएं आजू बाजू तो उसका वही रेट चलेगा ना उससे ज़्यादा तो नहीं लगायेंगे ना आप अच्छा और ड्राईवर जरा थोड़ा अच्छा रखना भईया है न पीने खाने वाला मत रखना अच्छा अच्छा अच्छा ठीक है तो भईया ये हमारी गाड़ी की जो बुकिंग है बुकिंग की तारीख आप मैं बता दे रहा हूँ आपको तारीख

हाँ बुकिंग का तारीख जो है हमारी रहेगी तीस नहीं उन्तीस अगस्त उन्तीस अगस्त दो हजार तेईस और हम दो दिन के बाद में वापस आयेंगे इंदौर से ओंकारेश्वर से इंदौर वापस आयेंगे और उन्तीस अगस्त जायेंगे भईया हाँ हाँ और जो भी कुछ होगा उसके पहले मैं बता दूंगा आपको हाँ ठीक है भई ठीक ठीक ठीक ओके हाँ सात लोग है हम लोग अच्छा स्कॉर्पियो के अलावा आपके पास और कौन सी अच्छी गाड़ियाँ है सेवन सीटर में अच्छा टवेरा महिंद्रा और नई कोई गाड़ी आ रही है क्या अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा कौन सी गाड़ी बताया आपने स्कॉर्पियो हाँ स्कॉर्पियो तो अच्छी गाड़ी है वैसे मस्त गाड़ी है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हाँ ठीक है ठीक ओके चलो